जो कि हमारे ज़िले में गेस्ट हाउस जैसे होटल या तो लॉन या तो गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं जोकि जो भी बाहर के लोग आते हैं उनके रहने खाने सोने या उनकी जो जो भी सुविधा मिल सकती है वह दी जाती है और उन्हें अच्छे से रखा जाता है उस होटल में रहने का उन्हें कुछ पैसे भी वहन करने पड़ते हैं जोकि दो दिन चार दिन छह दिन जैसे ही वह जितना दिन ही रुकेंगे उस हिसाब से पर डे के हिसाब से उन्हें पैसे लिए जाते हैं और उनको रोके जाते हैं और वह अच्छे से रहते हैं जोकि उनको जो भी असुविधा हो उन्हें कोशिश की जाती है कि न हो उन्हें कोई भी असुविधा उनको अच्छे तरीके से रहे अच्छा उनको भोजन दिया जाए अच्छी उनको सोने की व्यवस्था दी जाए लाइट की व्यवस्था दी जाए गर्मी के दिनों में अगर रुकते हैं तो उन्हें ए सी की व्यवस्था दी जाए जोकि वातावरण को अनुकूल मिले जोकि अच्छे से वह रह सकें सो सकें बाहर से अगर आए हैं हमारे यहाँ तो उनको कोई दिक्कत न हो और अगर फैमिली के साथ आए हैं तो वह भी व्यवस्था दी जाती है फैमिली के साथ रहने का ठहरने का उनकी व्यवस्था दी जाती है उनकी फैमिली की भी देखभाल की जाती है बच्चे हैं तो बच्चों की भी देखभाल की जाती है और होटल हो गया चाहे लॉन हो गया चाहे गेस्ट हाउस हो गया किसी भी जगह अगर वह ठहरे हैं तो कोई भी असुविधा उन्हें न मिल सके सबसे ज़्यादा ध्यान उनलोगों पर दिया जाता है इसलिए कि हमारे यहाँ जब भी आएँ तो उन्हें असुविधा न मिले